मैं अपने परिवार के बारे में और दोस्तों के बारे में आपको बता सकती हूँ जैसे हमारा जो परिवार है वह संयुक्त परिवार है हमारे घर में हमारी दादी हैं हमारे चाचा जी हैं हमारे चाची हैं मम्मी हैं पापा हैं हमारे दो बड़े भाई हैं हमसे बड़े और भाभी हैं बच्चे हैं उन सबके मेरा भी एक बच्चा है और हमारे चाचा चाची की भी बच्चे हैं हम सभी संयुक्त परिवार में रहते हैं हमारा परिवार काफी बड़ा है इसके अलावा मैं अपने अगर दोस्तों का नाम लूँ तो मेरी कुछ दोस्त हैं जो जिनसे मेरा मिलना जुलना कम ही हो पाता है जिनमें नाम लूँगी मैं मोनिका का और सरीता का आशा का यह सभी मेरे दोस्तों की दोस्त हैं जिनसे मेरा मिलना नहीं हो पाता और हाँ कभी कभार इनसे बातचीत हो जाती है